ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو وہ مجھے ہیڈ فونس دکھائی دیے تھے جو کہ پانچ ہزار روپیے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فونس آڈر کردیے لیکن جب آج وہ ہیڈ فونس مجھے ملے تو میں بہت اداس ہوئی کیونکہ یہ بہت بھاری تھے اور ان میں ان میں سے سر میں درد ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتے ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میرے پیسے ضائع ہو گئے ہیں